जय झूलेलाल असांखे रूम में माना ॿ असांखे जॻाए थोरी ठाराइणी आहे भई ॿ रूम किचन ठाराइणो आहे हुन लाइ असांखे कलर भाई कराइणो आहे कहिड़ो कलर हिन में ठहंदो असांखे तव्हां हिन ई भाई ॿुधायो कहिड़ो माना वाइट खपे कहिड़ो कलर खपे असांखे इहो तव्हां असांखे ॿुधायो मथे त मथे पी ओ पी ठहंदी बराबरि ऐं असांखे वाइट ई कलर कराइणो आहे वाइट

हुन में भई हुन में अंदरि डिजाइन बि हुजे भाई वाइट कलर में अंदरि माना अंदरि अचनि थियूं न हाणे डिजाइनियूं ओड़ी तरह सां असांखे खपे भई सुठो लॻे जीअं ॿ माण्हू अचनि असांखे सुठो लॻे भई चवनि हा सुठी ठाराई अथेई जॻाए भई रूम रूम में भई असांखे पिंक पिंक कलर खपे अच्छा ऐं हॉल में हॉल में बि वाइट खपे भई हाणे वाइट में अंदरि क्रीम कलर खपे ऐं पिंक में वरी हुओ ब्लू खपे माना ॿ कलर में हिकु हिकु हिकु साइड में ब्लू त हिकु पासे में पिंक खपे माना ईंअ अहिड़े हिसाब सां सुठी तरह सां खपे असांखे जीअं तव्हांजो बि नालो थिए भई हा हिन सुठो कमु कयो अथेई अॻिते त ॿ माण्हू तव्हां ॾांहु बि अचनिव हा अंदरि डिजाइन बि हा डिजाइन बि खपे हा हा डिजाइन बि खपे हा डिजाइन सुठी खपे भई ईंअ अॼोकी भई हाणे अॼोको फ़ैशन तो हले न हाणे जो हाणे जो फ़ैशन जो बि खपे भई अॻिते इह अॻे त अॻे इह हलंदो हुओ न भई कुझु चूना वूना हलंदा हाणे चूना नथा हलनि न त हीअं कलर असांखे सुठी तरह सां खपे जीअं भई ॿ माण्हू अचनि त वाह वाह कन न टोली बि हिकु रखाइणी आहे हा उनमें कलर भई अॼोकी हाणे फ़ैशन में हले थो न हाणे उहो करे ॾिजो न तव्हां ॿधण तव्हांखे ख़बरु हूंदी न भई उहो कलर

हा ठीकु आहे मां हा हा ईंदसि ॿियों ॿियों ॿुधायो अॻिते ॿियों ॿुधायो जेको माना रूम में ऐं बाथरूम में बि जीअं भई खपे तो हुन में त टाइल्सियूं थियूं लॻनि हुन में त कोई कलर अचण ई न आहे हाणे बाथरूम लेट्रिन में त कलर हाणे हलनि ई नथा हाणे त टाइल्सियूं ऐं ई था हलनि हुन में त काई ज़रूरत ई कान्हे बाक़ी हॉल में रूम में ऐं भई ॿाहिरि भई गेलेरिय में खपे थो भई अहिड़ी तरह सां असांखे ठाहे ॾियो हा हा ठीकु आहे कॾहिं अचूं असां ह ह हा हा हा ठीकु आहे मां ईंदीमांव जय झूलेलाल जय झूलेलाल